नमस्ते क्या मैडम जी

हाँ कैसे देखिए देखिए हाँ पढ़ाने के देखिए मैडम जी इस प्रकार से पढ़ाइए कि बच्चों को समझ में आए ठीक है पढ़ाने के लिए सभी लोग तो पढ़ाते हैं वही आ से ज्ञा वही ए से जेड तक और वन से हंड्रेड तक लेकिन कुछ शिक्षक ऐसा पढ़ाते हैं उसी अ से ज्ञ में वन से हंड्रेड में ए टू जेड में कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है अब शिक्षक को चाहिए आप ये चाहिए कि कैसे पढ़ाएँ कि परफार्मेंस बहुत अच्छा हो विद्यालय का ठीक है आप जितना पढ़ाएँगी उससे विद्यालय का परफार्मेंस अच्छा होगा अभिभावक प्रसन्न होंगे तो अच्छा ये है कि आना चहिए न जैसे बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं उतना आना चहिए इसका जरूर विचार करेंगे तबै ठीक होगा नहीं तो आप सुने कि दिक्कत हो जाती है न जैसे मान लीजिए कि पढ़ने के बहुत शिक्षक हैं और हैं भी पढ़ा भी रहे हैं आप जान ही रही हैं लेकिन पढ़ाने के तौर तरीके ठीक होने चाहिए और ठीक मतलब ये है कि बालक को समझ में आए तौर तरीके मतलब ये और कुछ नहीं है उसको समझ में आए इसका इसका ख़्याल करना है और कुछ नहीं मूलता यही है इसका ख़्याल करके काम करने की जरूरत है और ध्यान देने की जैसे एक एक बच्चा ऐसा नहीं कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि जो बच्चे पुअर हों ठीक है कुछ लड़के तेज होते हैं एक बार पढ़ाने में समझ में आ जाता है कुछ बच्चे जैसे कमजोर होते हैं बार बार बताने नहीं समझ में आता है तो उन्ही बच्चों का विशेष ख्याल करना है कि जो बच्चे कमजोर हैं उनका विशेष ख्याल करना है ऐसे स्थिति में आप किस ढंग से पढ़ाती हैं ये बच्चों को समझ में आ जाए ठीक है और वो कितने ढंग से पढ़ाने की जरूरत है एक एक लड़का आपका ग्रोथ करे आपके विद्यालय का परफार्मेंस ठीक देखे हाँ इसमें आपको देखना है बात यही है समझे में कोई दिक्कत है समझने कि ना ये और ताकि इसी प्रकार से अवरोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए बच्चों के अंदर माने उसकी लर्निंग पावर सीखने की क्रिया ठीक है बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए बच्चे सीख लें इज़िली वे में सीखें कैसे सरल ढंग से सीखते हैं यह आपके ऊपर है ये कैसे सरल से सरल ढंग में जैसे कोई शिक्षक होते हैं दूसरे ढंग से पढ़ाते हैं कोई शिक्षक ऐसे होते हैं इतना सरलीकरण से बता देते हैं कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है नमस्ते